जय झूलेलाल असां सिंधी हिंदू आहियूं असांजो ईष्ट देवता झूलेलाल साईं आहे जंहिंजी कृपा सां अॼु ताईं असां हिंदू ठही रहिया आहियूं जे उहे असां के न बचायनि आहे त असां कॾहिं जो मुस्लमान ठही वञू हा हुननि जी वॾी कृपा थी ऐं हुननि जी कृपा सां मां सिंधी जेको आहे दुनिया जे हर खेत्र में वधयो आहे हुननि जी मेहर सभिनीनि जे मथां आहे असां भगवानु राम खे भगवानु कृष्ण खे गुरूनानक देव महाराज सभिनीनि संतनि महात्माऊनि खे मञीदा आहियूं ऐं असांखे भजन बि सुठा लॻंदा आहिनि सिंधी गीत सुठा लॻंदा आहिनि सिंधी सुफ़ी इहे भजन बि सुठा लॻंदा आहिनि ऐं असां रामायण बि पढ़ंदा आहियूं हनुमान चालीसा बि पढ़ंदा आहियूं गुरूग्रंथ साहिब बि पढ़ंदा आहियूं सुखमणी साहिब बि पढ़ंदा आहियूं त असां धार्मिक पृवर्तअ जा माण्हू आहियूं असां हमेशाह धर्म जे रस्ते ते हलण वारा माण्हू आहियूं धर्म जो मतिलब आहे जंहिंखे धरम कयो वञिजे सच खे धारण करण जो मतिलब हीअ धर्म आहे असां सच ते हलूं सच जे जीवन खे निभायूं ऐं सच सां ई सभिनी जी शेवा कयूं कॾहिं कंहिंखे धोखो न ॾियूं असांजो कम आहे धार्मिक प्रथाऊं सां संबधित जीवन खे हलाईंदा रहियूं